जी बिल्कुल डाला है क्योंकि बाइक आज कल के आज कल जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर आज कल बाइक लगा दिए हैं वो बाइक निकालते नहीं है पेट्रोल के दाम की वजह से रेट इतना ज़्यादा हो गया है जिससे बहुत सारे लोगों पॉकेट ख़र्च भी आज कल कम गया है आदमी लोग गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं डलवा पाते हैं वो पेट्रोल की कीमत की बढ़ोतरी के कारण क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है अभी कि लोग आज कल बाइक चलाना कम कर दिया है बाइक चलाना चलते भी नहीं है आज कल वो लोग समझ गए हैं कि बाइक अगर हम निकालते हैं घर से तो हम को कम से कम आज कल एक लीटर भी पेट्रोल लेते हैं तो सौ रुपये पलस ही उनको जाना पड़ता है तो उसके लिए आदमी सोचते हैं कि चलो हम पैदल ही काम कर लेते हैं या साइकिल से काम कर लेते हैं ये सब के कारण आया है आदमी के जीवनों में पेट्रोल के कारण और भी ईंधन का उपयोग पर्यावरण के लिए नुक़सानदेह है जी बिल्कुल नुक़सानदेह ईंधन का उपयोग नुक़सानदेह यह है कि ईंधन से पर्यावरण को प्रदूषित करता है जिसे आज दिल्ली का ही हाल देख लीजिए ये सब पर्यावरण का नुक़सानदेह ही है जिससे आज कल लोगों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ गई है आज कल ईंधन की वजह से पशु पक्षी भी आज कल पहले जितना देखने को मिलता था उतना आज कल देखने को नहीं मिल रहा है ये सब बहुत सारा कारण है ईंधन की वजह से बहुत सारे नुक़सान भी पहुंचना है आज कल इंसान बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह पाते हैं ईंधन की वजह से ही नहीं रह पाते हैं इसी यही और और ईंधन की वजह से नहीं रह पाते हैं और ईंधन आज कल बहुत ज़्यादा नुक़सानदेह है जिसके कारण पेट्रोल की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस वजह से बाइक चलाने पर काफ़ी ज़्यादा असर भी डाल रहा है हम लोगों के जीवन में